नमस्कार नमस्कार सांगा कोण सांगा हय कळ्ळो कळ्ळो कळ्ळो वळखलें वळखलें वळखलें

कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें रामबाब वयलें वयलें वयलें वयलें वाड्यार न्हय वयलें वाड्यार हय हय जाणा हांवें काल काल दोग जाण आयल्लें ना ना ना कालय दोग जाण आयल्ले तांची किदें जालां नळां नळां खंय फुटलीं ना नळां किदें तरी खंय वार जाता आनी वयर उदक येना काल आमी काल हय हय काल तें लोक येतकगीर हांव वचून विचारल्लें डिपार्टमेंटाक तांची डिफीकल्टी तांकां काय फोल्टूच मेळना जालो हांवें फांयड आवट केलें तांचे अशें ये ना पायप लायन फुटल्लीं काय ना पूण वारें जाल्ल्यान ना ना ना ना ना ना ना ना तें बेश्टेंच तें ओगींच तें ओगींच किदें जाला तांकां पेशंन्स नाशिल्ल्यान हो प्रोबल्म आयलां आतां तें एडिशनल एक मोटर घालून वयर चडोवपाक पळयतात आनी इन केस इन मेन टायम तुमकां उदक आज टेंकरान करया दवरता ही म्हजी जबाबदारी हय हय हय हय हय हय तें एक दोन दीस लागतलें दोनी दीस हांव ये तुमकां पावयता टेंकर हांव हांव घेवन येतलो स्वता घेवन आं ना ना ना ना येता येता हय हय ती करया ती करया आज घेतली डिलीट जातली आज जाली ओलरेडी ना ना ना तें सारकें जातलें तें सारकें जातलें तें सोल्यूशन काडटा न्हय तें मदीं पंप वचून ताका ये दितात किदें सपोर्ट दितात किदेय कर ताका एक चार दीस लागतलें आनी ओलरेडी काम स्टार्ट केलां ना ना ना ना तुमी टेंशन घेवनाकात तें लोक ना ते ते ना ना ताका लागून न्हय ते ताका लागून न्हय लोक मागीर बेश्टोच बोवाळ घालतात लोकांक किदें जालां लेकांक एक उलयता थंय दुसरेंच उलोवप आसता खंयचे हाडून तांकां कांयच गरज ना हय ओके कांयच तुमी टेंशन घेवनाका ना ना ना तुमी पावोया तुमी पावोया एक आठ दीस रावात आठ दीस रावात हय सांजे पाव सांजे पावतलो टेंकर हय आं येस ओके ओके आं बरें